हाँ नमस्ते भैया जी भैया जीतू प्लम्बर बात कर रहे हैं जी मैं यहाँ पर अपने खातीपुरा है चालिस बी सुंदर नगर यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ भैया तो यहाँ पर अपने लास्ट टाइम जैसे एक से करीब डेढ़ महीने पहले आपसे यहाँ नल ठीक करवाया था हमने है ना तो उसमें अपने पता नहीं उसमें कुछ लगाया था कुछ नीचे कुछ ठीक किया था तो भैया उसमें आपको वो ठीक सही से नहीं हुआ वो दरअसल में उसमें दिक्कत आ रही है उसमें अभी अगर पानी फ्लो होता है ना तो हर्ड लीक होता है तो आप उस चक्कर में भैया उसमें यह हो रहा है कि आप वापस से एक बार देख सकते हो क्या यह भैया आज से करीब एक से डेढ़ महीने पहले की बात है जब आप यहीं खातीपुरा में रहते थे शायद है ना अभी तो शायद अपने कहीं शायद चेंज कर लिया हैअभी तो आप कहीं दूर रहने लग गए हो तो उस टाइम उस टाइम आपने यहाँ पर बल्कि हमारे पड़ोस में रहते थे करीब पीछे से दो से तीन गली में तो किसी ने मेरे को नंबर दिया था आपका तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भई यह अच्छे प्लम्बर हैं तो इनसे आप कॉनटेक्ट कॉनटेक्ट कर लीजिए थोड़ा ठीक कर देंगे तो मैंने आपको कॉल किया था और आप आए थे आपको याद हो तो जी हाँ वो नल लीक कर रहा था ना जिससे मैंने बोला था कि इसमें कितना और समान लगेगा वो आप बता सकते हैं आप खुद के हिसाब से हाँ हाँ हाँ सही है एक दम सही समझ गए एक दम सही समझ गए हाँ आप वो ठीक तो करके गए थे लेकिन फिर भी भैया बहुत समस्या आ रही है उसमें भैया यार दरअसल मैं कल भी मैं एक्चुअली मेरी क्या बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे भी जाना पड़ेगा मेरा क्या स्टूडेंट हूँ मैं भी है ना तो उस उस हिसाब से मेरे भी क्या एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो मुझे क्या जाना पड़ेगा तो आप क्या आप आ सकते हो क्या जल्दी आज ही आ सकते हो क्या तो बताइए भैया आप ऐसे नहीं कर सकते यार आप मैंने तो आपको फोन पहले फोन किया फिर भी आप ऐसे लेट कर रहे हो क्योंकि मैं कल मेरे पास टाइम नहीं रहेगा एक्चुअली तो और आप पिछली बार आपने खराब भी कर दिया पिछली बार आपने पता नहीं क्या कर दिया उसमें वो ठीक भी नहीं हो रहा है आपको आकर ठीक करना पड़ेगा इसमें

वॉशर तो आपने लगाया था लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा ना यार भैया वो तो आपकी आपकी मिस्टेक हो गई आपको देखना चाहिए फिर उसको भैया आपने अगर गड़बड़ की है तो उसी में तो कुछ वो हो रहा है ना तभी तो वो सही से नहीं चल पा रहा तो वो तो आपको देखने का टाइम भी नहीं है आपने वारंटी का टाइम दिया था बोला भैया दो से तीन महीने तक अगर कोई भी खराबी हो तो मैं आकर के देखूंगा आपने बोला था भैया यार मैं तो आज तो पूरा दिनभर यहीं पर ही हूँ लेकिन फिर भी आपको जल्दी आना पड़ेंगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा मेरा काम नहीं चलने वाला भैया देखो मैं तो बहुत परेशान हूँ मेरी फ़ैमिली में भी सारे परेशान हैं इस नल की वजह से पूरा टंकी का पानी पूरा पूरा का पूरा पानी निकल जाता है और फिर वो क्या बार बार मोटर चलानी पड़ती है फिर ऐसे बहुत वेस्ट होता है भैया मॉर्निंग में यार कैसी बात कर रहे हो यार भैया मॉर्निंग में कैसे कर सकता हूँ मैं मॉर्निंग में मुझे जाना है उल्टा मैं मैं तो भैया अभी तो यहीं पर हूँ पूरे दिन भर की पूरे सुबह में मेरी छह बजे की ट्रैन है यहाँ से तो मुझे तो सुबह छह बजे निकलना पड़ेगा तो मुझे दो काम बता रखे घर वालो ने एक तो यह ठीक कराना एक मोटर भी ठीक करानी है तो आप पहले एक काम करो उसके बाद में मोटर का काम कराऊंगा आप जरूर कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप आ जाइए पाँच से साढ़े पाँच बजे तक ओके भैया